जोङो बिबायदिनो न'खर खांनायनि थाखाय जोङो गोबां बिबायदिनो आबाद खिथि मावनायाव जोङो गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो जोङो दिनैसिम जोङो सरखारनिफ्राय जेबो आबादनि थाखाय जोङो जेबो माबा मोनसे सहाय मोननाय जायाखै जोङो बेबायदिनो दाउ बोरमा अमा लानानै जोङो बेफोरखौ फाननानैनो जोङो खस्थ'जों जोङो बेफोरबायदि आबादखौ बोखाङो बेबायदिनो समनि गेजेराव आबाद मावनाय समाव गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो जोङो दाहार लानानैब्लाबो जोङो बेफोरबायदिनो आबादखौ बोखाङो आरो गोबां बेबायदिनो आबाद बोखांनायाव थाखा फैसानि गोनांथि जायो थाखा फैसा नांगौ बेफोरबायदियाव जोङो बिदिनो दाहार माबानैब्लाबो जोङो आबाद खिथिफोरखौ जोङो बोखाङो आरो जों सरखारनिफ्रायथ' माबा मोनसेबो जोङो मोनफेरनाय जायाखै जोङो बिदिनो जों गावनो गाव खस्थ' खालामनानै दाउ अमा फाननानैनो जोङो आबादखौ जोङो न'खरखौ फोथांलांनो थाखाय जोङो बिबायदि आबादखौ बोखाङो खस्थ' खालामो आरो बिफोरबायदिनो दा जों बेफोरबायदिनो जों खस्थ' खालामनानै जों मावनानै जायो आबाद खिथियाव बेफोरबायदिनो मुलि बायनाय हालेवनाय माबा मा होनो बेफोरबायदि गासैनि थाखा फैसा माबायावहाय जोङो बिदिनो दाउ अमाफोरखौ फाननानै जोङो मेखाब खालामो बेफोरबायदिनो बेगर बायनायनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो गोबां माबायावहाय हालेवनाय बोखांनाय माबाखौहाय थाखा फैसानि गोबां प्रब्लेम जायो जों दिनैसिम जोङो जेबो सरखारनिफ्राय जेबो मोनाखै जोङो गावबा गावनो खस्थ' खालामनानै जों दा न'खरखौ सोलिना जायो